अगर हम विभिन्न मौसमों की बात करें मेरे घर में तो बहुत सारे फूल पौधे मैंने लगाए है जो जो पौधे मतलब उनको ज़्यादा ध्यान रखना नहीं परता तो उनकी तरफ़ से तो मैं ज़्यादा उनको ध्यान नहीं रखती हूँ मतलब जेसे बड़े बड़े पेड़ हो गए उनको ज़्यादा हमें ध्यान रखना नहीं पड़ता लेकिन जो छुप छोटे छोटे मतलब फलों फूलों के जो पेड़ हैं उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता हे जैसे कि मतलब जो गर्म के दिन हे उस में हमें उनको ज़्यादा पानी देना पड़ता हे और जो मतलब बारिश के जो दिन होते हैं उस में हमें उनको कम पानी देना पड़ता है और जो सर्दी की जो दिन आती हे उनको थोरा सोच के मतलब पानी तो जितना देना चाहिए वो देना चाहिए मतलब उन उसको बहुत ज़्यादा मतलब वो उस वक़्त में जो किटनाशक जो पोक होते हैं मतलब जो किटे कीड़े होते हैं वो बहुत आते हैं तो उसी लिए उन से बचाने के लिए हमें बहुत सारे मतलब ओषधियों का प्रयोग करना परता है और ऐसे ही हम सावधानियाँ उन पर रखते हैं